खबाय लाना थाङो बे सारा दैआव ना सारो एखनबा माबा जेखाइजों माबाबा सारस'नो माब्लाबा माब्लाबा ओमफ्राय जेजोंबो सारो ओमफ्राय ना थेंगोना माबाबा ना मोनो ना बोथिया मोनो ना फिथिख्रि मोनो ना मावा ओमफ्राय ना बेरेंगा थुफायखा

लोगोफोरजों थांनानै सानै साथामजों बेबायदिनो माबायोमोन हमोमोन जाबाय